की अहाँकेँ पास पक्षी देखएवलाके लेल कोनो टिप्स अछि जे नागरिक विज्ञान या शोध परियोजनासँ बेसी जुड़ऽ चाहै छथि तऽ एहि विषयमे हमर कहब यऽ निश्चित रूपसँ हमरा सभक पास एगो जे छै से पक्षीके देखऽवाला लेल सम जे छै से यऽ कहबै पक्षी अपन जे छै से हमरा सबके भावना हर मनुष्य जानवर पक्षी सब कऽ जे छै से एक दोसर कऽ भावना सब बुझै छै भले हमर भाषा ओ नहि बुझए लेकिन भावना हमसब जे छै से पक्षियोके बुझैत छी आ पक्षियो हमर भावना कऽ जानवरो हमर भावना कऽ बुझैए तऽएहि विषयमे पक्षीक देखब लेल समय समय पर गर्मीमे लोक कऽ अपन छत पर अपन जे छै से बाड़ी झाड़ीमे जलक व्यवस्था करबाक चाही हम तऽ देखलहुँ यऽ पियासल जे छै से पक्षी आबैए आ बैस जाइए एकदम खूब नहैतो यऽ ओहिमे हम एगो गारि देने छिऐ छोटका जे छै से ओ जेना चौड़चन सबमे छाँछी होइए ओहि टाइपके आ ओहिमे खूब चिड़िया सब आबि कऽ बैस जाइए पानिओ पीब लए यऽ आ नहैयो लए यऽ खूब बढ़िआँसँ तऽ सङ्गे सङ्ग देखै छिऐ जे ओ नजदीकी बुझै छै जेहमरा ई सेवा दैए तऽ ओ हमरासँ डराइ नहि यऽ तऽ एहि विषयमे हमरा सब कऽ सेहो प्रयास करना चाही आ